मेरे कव्शन के हिसाब से नाईनटीन नाईनटी बाद बाद जब जेह्ड़ी गौरमैंट ही इंडियां दी प्राईवेटाईयेशन ते ग्लोबलायेशन अड़ाप्ट कीती ही जे तुस प्राईवेट बिजनस ते इंडस्ट्रियां ग्रोथ करा दियां हां ते मतलव ग्रोथ करनें दा मौका मिलेआ हा एह्दै शा थल्लै प्राईवेट इंडस्ट्रियां जेह्ड़ियां नेंई हियां जेह्ड़ियां ऐहियैां ओह्दै शा बाद च जेह्की गौरमैंट ही ओह् अपूं प्राईवेट इंडस्ट्रियां चलांदी ही कन्नै सारा किश अगर कोई चलाना बी चांह्दी ही तां उसी टैक्स जेह्ड़ा हा ओह् बौह्त जादा रक्खे दा हा ते हून जियां अज्ज कल दे जमाने च जेह्ड़े इन्ट्रप्रेनयोर न ते जियां तुस लाई लैओ बच्चे पढ़ा दे नालेज़ बगैरा एह् मैकसिमम जेह्ड़े लोग न ओह् गौरमैंट ज़ॉब शोड़ियै बिजनस बिच्च मतलव जादा इंट्रस्ट दसदे न नालेज़ ऐ लोगैं कोल जियां ग्लोबलाईयेशन ग्लोबलाईयेशन दे कारन जेह्की साढ़ी एह् ऐ प्राईवेट मतलव जेह्की ग्लोबलाईयेशन दे कारन जियां साढ़ी इन्ट्रक्नैक्टन एह् वधी दी ऐ ग्लोबलाईयेशन दे कारन मतलव बड़ी जादा बड़ा दी ओह्दै कारन तुसेंगी पता ते है अस इक दुऐ नै इंट्रैक्ट करी सकने इंटिग्रेशन करी सकने अपनी मतलव जेह्के गुड़स ऐंड़ सर्बिस जेह्ड़ियां हैन अग्गैं मतलव इंपोर्ट ऐक्सपोर्ट करी सकने ठीक ऐ ते गौरमैंट स्पोट ओह्दै बाद च बड़ी गौरमैंट बी स्पोट करन लगी उंदै सारैं च कि के पैह्लैं पैह्लैं जेह्के लोग हे ओह्दे च रिस्क नी लैना चांह्दे हे इंट्रप्रनेयोरशिप च लेकिन लोग हून इत्त बिच्च अपना इंट्रस्ट दस्सा दे लोग बड़े जादा गुसा दे इत्त बिच्च जियां कि हुन तुस पैह्लैं जियां कि तुस कोई बिजनस करनां चाह्ने हून कोई बिजनस बिच्च तुस अपना गौरमैंट बी उत्त बिच्च स्पोट करदी ऐ अगर तुस कोई बिजनस खोलनां चाह्ने न तां उत्त बिच्च गौरमैंट अपना स्पोट करदी ऐ टैकनिकल स्पोट करदा सबसीडीस और स्माल बिजनस अगर कुसै टाउन बिच्च कुसै समाल बिजनस खोलनां तां गौरमैंट उसी सब्सीड़ीस प्रोवाईड़ करदी और मतलव इत्त च लोन बगैरा लेई सकदे तोे होर बी बड़ी सारी चीजां हून तुस गल्ल करी लैओ कि इंट्रप्रनेयोरशिप दी ते इत्त बिच्च पैह्ले जेह्की ही कोई इनोवेशनस जेह्की टैकनिकल इनोवेशनस ओह् बड़े तरीके कन्नै मतलव ओह् बड़ियां और बड़ी सारी मशीनस बगैरा ओह् बी आईयां बड़ियां पैह्ले जिसलै ओह् हा ते हून मतलव पैह्ले ते हून बिच्च बड़ा फर्क ऐ पैह्लैं लोग इत्त बिच्च गौरमैंट जॉव बिच्च पैह्लैं जादा गुसदे हे उत्त बिच्च की मतलव की हून मतलव मैकसिमम बड़े सारे लोग बिज़नस बिच्च अपनी इन्बैस्ट करियै बिजनस बिच्च गुसनां चांह्दे न